जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबसभके लेल बहुत काज सभ कयने छथिन आओर हुनकर जननायक इएह द्वारे नाम रखल गेल कियाकी ओ गरीबसभक बहुत ज्यादा मदद कयने छथिन आओर नितीश कुमार ओ हम बच्चासभके लेल जे सभ पढ़ैत छै तिनकासभक लेल बहुतसभ नीक काम कयने छथि जाहिमे ओ साइकिल सेहो देने छथिन जे बच्चासभ एतेक दूर केनाके जेतै

एहिके लेल आओर जे बहुत नीक पढ़ैत छथिन तिनका सभके किछु राशियो देल जाइत छै जाहिसँ हुनका आगे पढ़ाइमे बहुत नीक जेना काज एतनि लालू यादव ललित नारायण मिश्रा ईसभ एक टाइममे रेलक काज सेहो सेहो करैत छलखिन आओर ओकर नेता छलखिन ई ओहिसभ मामलामे बहुत नीक काजसभ केलखिन जगन्नाथ मिश्र ओहो गरीबसभके लेल बहुत नीक काजसभ कयने छथिन